अॼु जी दुनिया में छा आहे की सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में माण्हुनि खे ॾाढी तकलीफ़ अचनि थियूं जेको आहे छाकाणि त सिंधी भाषा हिकु अहिड़ी भाषा आहे जेको हर माण्हू न सम्झी सघंदो आहे ऐं हर माण्हू न ॻाल्हाइ सघंदो आहे सिंधी मा माण्हू सेखारण ॾाढो मुश्किलु आहे

अहिड़ो प्रमोट कयूं एॾो प्रमोट कयूं ए माण्हूनि खे हिनखे के सिंधी भाषा सेखारण जी कोशिशि कयूं घर घर में वञी करे जेको आहे माण्हुनि खे सिंधी टिचिंग करायूं ऐं हुनजे ॿारनि खे सेखारियूं अ सिखण जेको आहे न त छाआहे अॻियां वञी करे जेको आहे असांखे काफ़ी तकलीफ़ थींदीयुसि सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में मतिलबु भारत में इहे सिंधी भाषा यो जो नॉलेज न हूंदो त ॿार कीअं ॻाल्हाईंदा इन करे असांखे जेको आहे कोशिशि इहो करणु खपे हर घर में वञी करे ॿारनि खे सिंधी सेखारियूं उन्हनि खे चयूं की जेके ॿियूं भाषाउनि खे विसारे करे तव्हां पंहिंजी सिंधीअ तरफ वधीक ध्यानु ॾेयो छाकाणि सिंधी हिक ॾाढी मिठी ॿोली आहे तव्हां इयो ॾिठो बि हूंदो के मतिलबु सिंधी भाषा लाइ असांजे प मतिलबु प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बि काफ़ी तारीक तारीफ़ कई जेका इए ॾाढी सुठी भाषा हुई हुन बि हे चयो के करे इंटरनेशनल लैंगवेज ठाहियो इनखे जेको आहे असांखे कोशिशि करणु खपे असां इनखे जेको मतिलबु व इंटरनेशनल कोशिशि अ लैंगवेज ठाहियूं ऐं ताकि जीअं माण्हू इंग्लिश मतिलबु सिखण जी कोशिशि कंदा आहियूं स्पैनिश सिखण जी कोशिशि कंदा आहियूं जर्मन सिखण जी कोशिशि कंदा आहियूं के सिंधी माण्हू जेको आहे कोशिशि कनि सिखण जी मतिलबु लोकल अरबी अंग्रेज सभु जेको आहे सिंधी ॻाल्हाइण ई कोशिशि कनि ऐं सिंधी सिखण जी कोशिशि कनि ऐं सिंधी सिखण इनमें असांखे सुठी थींदी ऐं असांजी सिंधी भाषा काफ़ी जेको आहे मतिलब अ दुनिया जे अंदरि जेको आहे फैलजंदी रहंदी ऐं दुनिया जेका आहे सिंधी तरफ ध्यानु ॾेया सिंधी जेकी आहे हिकु अहिड़ी भाषा आहे जेकी हर माण्हू अगरि हिकु दफ़ो कोशिशि कंदो सिंधी ॻाल्हाइण जी त हुनखे ॾाढो सुठो लॻंदो असां हिन करे जेको आहे सिंधी भाषा खे प्रमोट कयूं ऐं कोशिशि कयूं की घर में हर जॻह ते असां जेको आहे सिंधी ॻाल्हाइयूं ऐं सिंधी में मतिलबु जेको आहे अ ॿारनि सां सिंधी में पंहिंजी रिश्तेदार सां सिंधीअ में दोस्त सां ॻाल्हाइयूं पहिरियों जेको जेके सिंधी न बि अचे हुनखे सिंधी सेखारियूं ऐं सिंधी ओ बि तव्हांखे उनके सेखारे करे उनसां सिंधी ॻाल्हाइयूं जेको आहे असां पंहिंजी जेको आहे सिंधीअ खे प्रमोट कयूं जे तकलीफ़ त हूंदी आहे ॾाढी पर छा आहे सुझाव बि ॾेयणा हूंदा आहिनि कोशिशि कयो तव्हां हर शइ मुमक़िन आहे जे असां कोशिशि न कंदासीं त कीअं माण्हू सिखंदा जेको आहे इन करे मां घर में सभिनि खे ॿारनि खे पंहिंजी ज़ाल खे पंहिंजे रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में जेके बि माण्हू जगाइनि था भई सिंधी सिखो ऐं सिंधीअ में ॻाल्हायो ऐं बिल्कुलु जेको आहे ॿियूं भाषाऊं खतम कयो घटि में घटि घर में त सिंधी ॻाल्हाइबो आहे हा भई जिते मजबूरी आहे तव्हां नथा ॻाल्हाइ सघो उहा ॻाल्हि अलॻि आहे ॿाहर जेका तव्हां घर में कोशिशि कयो था जी हीअं पंहिंजी भाषा खे ॻाल्हायो ऐं चङी तरह जेको आहे उनखे ॿारनि खे सेखारियो ऐं अॻियां वञी करे जेके ॿार जेको आहे उह बि असां जेको जेको इन्हनि खे टिचिंग ॾींदा जेको असां उन्हनि खे सेखारींदा उहो सिखनि ऐं उहो बि अॻियां वञी ॿियनि खे सिंधी सेखारनि ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाइन जेको आहे ताके असांजी हिक लैंग्वेज जेकी आहे इंटरनेशनल हिननि खे ठायो हुजे ऐं असांखे जेको मतिलबु ॿियनि लैंगवेज जे तरफा जीअं ॿियनि लैंगवेज माण्हू सेखारींदा इन्हनि खे सिंधी लैंगवेज बि सुञाणे जेको आहे